किसानजे बहुते आदमीके सरकार पइसा दऽ रहल छै तऽ ओ अपन किसानी खेती कऽ रहल छै बहुते आदमीके तऽ नहि दऽ रहल छै पइसा तऽ नहि कऽ रहल छै आओर जकरा पइसा दै छिए ओकरा दैते रहि जाइ छै सरकार अपन पइसा किसाने कि करतै किसान आधा आदमीके दै छै पइसा आधाके सरकार नहि दऽ रहल छै तऽ आधा नहि कऽ रहल छै खेती खेती करै छै अपन घरसँ रुपैआ लगेलक तहन केलक नहि भेल तऽ ओहो रुपैआ बुड़ि गेल नहि भऽ रहल छै अपन जरि पजरि जाइ छै नहि होइ छै तऽ से नहि सरकारके सभके दैके चाही बराबर सभकेलिए ने पब्लिकके दैके चाही सभके देतै सरकार नहि दऽ रहल छै सरकार तऽ एना नहि होइके चाही सभके दऽ सकै छै पइसा सभ नहि दऽ रहल छै सभके पइसा तऽ पब्लिक नहि दऽ रहल छै पब्लिकके आधाके दै छै आधाके नहि दऽ रहल छै आधा खेतीमे लगबै छै आधा अपन घरके पइसा दऽ रहल छै तऽ नहि भऽ रहल छै तऽ बुड़ि जाइ छै तऽ खाइओपर आफत रहै छै ने गरीब हमरोसँ गरीब बहुते छै जे नहि खा सकै छै नहि भऽ रहल छै किछु नहि कोनो सरकारी पइसा बहुते आदमीके नहि आबि रहल छै आओर बहुतेके आबि रहल छै तऽ एना नहि होइके चाही सभके दैके चाही सभलए ओनाहि बराबर छै सभके देतै सभसँ लेतै करतै धरतै खेती पथारी